ہلو کیا آپ راجدھانی ٹریول سے بات کر رہے ہیں جی مجھے معلوم کرنا تھا کہ آپ کے یہاں گاڑی جو سوئفٹ ہے وہ کتنے میں بک ہو سکتی ہے اچھا جانے کے حساب سے ہے یہ تو مجھے پچیس اگست کو صبح امروہہ جانا ہے یہاں دلّی سے اور مجھے شام میں واپس آنا ہے تو آپ مجھے بتا دیجیے کہ مجھے کتنی پے ٹی ایم کرنی پڑے گی یا پھر ایڈوانس دینے پڑیں گے کتنے میرے پیسے لگیں گے اس چیز میں اور کب تک وہ وہ گاڑی میرے تک آئے گی ٹھیک ہے مطلب وہ جو ہم چاہیں جب اسے بک کر سکتے ہیں تو مجھے آپ بتا دیجیے کہ آپ ایڈوانس پیمنٹ لیتے ہیں ہاں اگر آپ ایڈوانس پیمںٹ لینا چاہیں گے تو میں آپ کو ایک ہزار روپئے ایڈوانس بک کر دوں گی اور باقی کے جو پیسے ہیں آپ مجھے بتا دیجیے اچھا پچیس روپئے اور وہ پچیس روپئے پچیس سو روپئے میں آپ کو بعد میں ٹرانسفر کر دوں گی آ کر امروہہ سے ٹھیک ہے اوکے ٹھینک یو سو مچ